ना हमनायखौ मोनसे खामानि माहरै जोङो साबसिन गोरलैसिन खालामनो थाखाय जों सोरकारनिफ्राय जेरै फुख्रिफोरखौ सारोबा बेखौथ' आखाइजों सारनो हाया बाल्थिंजों सारनो हाया बेखौथ' मेसिन बाहायनाय जायो जेनेरेट'र दै बोखोग्रा बेफोरबायदिखौ जोङो सरकारनिफ्राय मोनजानो लुबैयो आरो ओमफ्राय जोङो ना फिसिनायफोरखौ नाफोरखौ हमनायाव जोंखौ मदद होयो आरो ना हमनायनि थाखाय बेफोरबायदिया इजि जायो आरो बबेयावबा हमहैनाय मानाय फुख्रियावल' नङा जोङो दैमा गिदिर गिदिरआव सारोबा थेथेनानै सारोबा ना हमनो थाखाय ना हमनो थाखाय जोङो बे मेसिननि गोनांथि जायो ना हमनो थाखाय बेफोरबायदिखौ सोरकारनिफ्राय जोङो सुबिदा मोनोबा मोजां मोनो हेफाजाब होयोबा मदद खालामोबा मोजां मोनो आरो ना हमनायखौ ना हमनानै आङो जोबोद मोजां मोनो जेरै ना गोरि नास्राय ना निस्ला बिदिफोरखौ ना बोथिया आरो मागुरफोर फिसियो सिंगि बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो हमनो सिंगिआथ' सु दङ आखाइआव गावो थेवबो मोजां हमोबा लानजायाव हमोबा जायो आरो बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो ना हमनो आरो जोङो सोरकारखौ बेजों बे दै सारग्रा वाटार मेचिन दै बोखोग्राखौ बेखौ लुबैयो आरो जेनेरेट'र ना मा होनो बेखौ लुबैयो आरो जोङो दै बोखोग्राखौ पाइपजों आरो बेफोरबायदिखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो जोङो सरकारनिफ्राय बेखौनो आं लुबैयो